سلمان خان بالی ووڈ ایکٹر وراٹ کوہلی انڈین کرکٹر کٹرینا کیف بالی ووڈ ایکٹریس کرشٹانو رونالڈو فٹ بالر لیونل میسی فٹ بالر